छा सर तव्हां मुंहिंजो ऑडर वठी सघंदा आहियो ॿाहिरि ॾाढो मौसमु ख़राबु आहे बारिश बि तमामु घणी पेई रही आहे पर असांजे घरु अॼु मिजमान आहियां आहिनि त मूंखे ॿ प्लेटियूं पनीर भूर्जी ॿ प्लेटियूं फ्राईड राईज़ ऐं ॿ प्लेटियूं दालि फ्राई खपेनि तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी थींदी अगरि तव्हां मुंहिंजो ऑडर कबूल करे ऐं मूंखे मुंहिंजे घर जी ऐड्रेस ते पहुचाईंदा